हलो सर आपको हलो सर पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं जी सर अभी मैं दो दिन पहले पूना गई थी मेरा वहाँ पर बैग चोरी हो गया है दो दिन में रुकी थी होटल में उधर से मेरा बैग चोरी हो गया है मैं पूना गई थी राज होटल में रुकी थी जी

जी मैं पन्द्रह तारीख़ को गई थी

जी सर सर मेरा नाम मोहिनी कुशवाहा है जी सर सर राज होटल पश्चिम निशातपुरा जी सर मैं रूम मैं गई थी मैंने रूम में बैग रखा और मैं थोड़ा काम से चली गई थी तो फिर मैं वापस आई तो मेरा बैग चोरी हो गया तो मुझे मिला नहीं फिर दुबारा मैंने होटेल वालों से बोला फिर होटेल वालों ने बोला कि ढूँढ कर दे देंगे फिर उन्होंने उसको कोई ओपजैक्शन नहीं उठाया जी मैंने होटल वालों से बोला था सर मेरे पर नंबर तो नहीं है जी सर सर पिंक कलर का है जी पिंक कलर का है उसके ऊपर है ना रेड कलर की एक है ना चिट सी लगी हुई है

सर उस में मेरे इम्पोरटैंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप कब तक ढूँढ कर दे देंगे जी सर